جب میں فارم یا گھر پہ کوئی کام کرتی ہوں تو میری عادت ہے اکثر گنگنانے کی نعت گانے کی ایک طرح سے اس میں کام کا پتہ نہیں چلتا جلدی کام کرتے ہیں اور انجوائمنٹ ہوتا ہے ایک طرح سے جیسے ہم برتن دھون دھل رہے ہیں تو برتن دھلتے ہوئے ہم نعت گالے ٹھیک ہے تو ہم برتن بھی دھل رہے اور نعت بھی گا رہے اس طرح سے ہمارا من بھی بہل رہا ہے اور ہم کام بھی کر رہے اور ہمارا کام میں بھی دھیان ہو اور اپنا انجوائمنٹ بھی ہو رہا ہے اور ہم بور نہیں ہو رہے اس سے جیسے کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں تو کھانا بنا رہے ہیں ہم اور گنگنا بھی رہیں گا بھی رہیں کچھ سوچ بھی رہے تو اس سے ہم کھانا بھی بنا رہے ہیں اور ہمارا انجوائمنٹ بھی ہو رہا ہے ہم بور بھی نہیں ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم کرتے اور ہاں ہمارے گاؤں میں بھی گاؤں میں بھی سب اسی طرح سے کرتے ہیں گنگنا رہے ہیں یا کچھ گا رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں خود سے باتیں کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں تو یہ ہر جگہ کا ماحول ہے یہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ کا ماحول ایک طرح سے یہی ہے تو ہم کام کرتے ہوئے اپنا انجوائمنٹ لیتے ہوئے کرتے ہو تو اس طرح سے ہمیں کام سے ہم بور نہیں ہوتے ہیں تو یہی ہوا کہ یہ گنگنانی یہ سب سے ہم کام سے بور نہیں ہوتے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے اور ہمارا من بھی بہلتا ہے ہم خوش بھی رہتے ہیں اچھا لگتا ہے کام کرنے میں اور اسی طرح سے اور بھی باتیں ہیں جو ہم من میں سوچتے ہیں کام کرتے وقت اور گانا ہوا یہ سب ہوا بہت اچھا لگتا ہے سب سے ٹائم پاس ہوتا ہے ایک در سے اور وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا اور ہم جلدی سے کام بھی کر لیتے ہیں